हेल' औ ओइ दोनै माबा गेट हगारो मिनथिबाय औ औ ओ माबाआवनो एद सारिता सारायसारिता आवनो हगारो नो फुङावनो ओमफाय जेखाय खबाय लादो ब्रा जेखाय खबाय लाफाखादो औ आर बे खाथि खाला खाथि खाला एसे खोन्थाना हरदो खोनाबाय

औ जायखिया खाथि खाला औ औ खाथि खाला एसे औ औ जायो खाथि खाला एसे माबाफोरनो खोन्थादो नङाबा फिसोरो गाज्रि मोनलायगोनना माला माला गेटह' माला माला गेट हगारखो मिथियासै होननानै ओंखायनो औ हाब फुङावनो फुङावनो थांजोब थारोलै बांगालफ्रा जि लोब लोब फैखायो बाखादो जेखाय आङो खेवालि जे लाबाय खेवालि खेवालि लाबाय बेजों जा मोनो थोबाय हाब माबाफ्रासो बांगालफ्रासो फुङावनो जमा जाफैजोबोलै थाब थाङाबा मोननाय नङा ए जायो जायो जागोन दे नोंहाबो नोंहाबो मोनाबा नङाबा जायखिया दा थाब औ औ थाब ओंखारदो दा औ बे जों लागोनि बाजै दया नोबो फन हरनांगौ मोनलै बे मिथिखोना मिथियाखैथाय बे गेट हगारनायखौ मिथियाखै बेयो फाग्लिया गेट हगार बा र' आं दा दसे दे दे नोङो माबाबा दा दा खोन्थाहरदो नोङो हाब गाज्रि मोनथारगोन बे मिथिनानै खोन्थालायाखै होननानै नायाव नायाव जोमथार बे बाजैआबो ना ना हमनायाव बिरात ज्रोम बेबो औ दे होनबा दे अननानै खोन्था हरदो दे दा औ दे दे दे दे खोन्था हरदो दे औ दा थाब फैदोल' दे खोन्था हरदो दे औ दे औ औ दे थाब फैदो दे औ औ औ दे दे औ औ औ औ दे दे दे दे औ दे दे दे औ दे दे खोन्था हरलायदो दे औ दे दे जाबाय औ दे जाबाय दे खोन्था हरदोल' नोङो औ दे औ औ दे दे दोनदो दे होनबा औ